हमरा सबके गाँवमे बहुत सारा जगह छै विदेश्वर स्थान छथिन महादेवक मन्दिर छनि उग्रनाथ महादेव छथिन भवानीपुरमे जेना छीनमस्तिका छथिन मिथिला हाट छै सब जगह लोक घुमय छै बहुत सारा पोखरि छै कुआँ छै लोक ओतऽ पहुँचय छथिन महादेवक दर्शन करयके लेल ठहरबाके लेल धर्मशालाके सेहो व्यवस्था छै भोजनके सारा व्यवस्था छै लोक जाइ छथिन घुमय छथिन रुकय छथिन आओर आओर रातिमे आराम करय छथिन आओर सब जगह घुमला फिरलाके बाद लोक रुकयके व्यवस्था सेहो छै यात्रीके लेल आओर पोखरि इनारमे स्नान करय छथिन मिथिला हाटपर बहुत सारा व्यवस्था छै लोक दू दू घण्टा घुमय छै आओर ओइठिम रुकयके लेल लोग गाड़ीसँ जाइए अबइए एन एच पर दऽ आओर दू दू दिन लोक रुकय छथिन भगवानक दर्शन करय छथिन महादेवक दर्शन करय छथिन भगवतीके दर्शन करय छथिन